ہیلو جی آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں

ہیلو ہم لوگ آ ہاں تو کیا ہم سات لوگ آپ کی کار میں آ جائیں گے آپ قیمت بتا دیجیے آگرہ تک جانا ہے نا نہیں سوری آگرہ نہیں آگرہ بھی جانا ہے اُس سے آگے بھی جانا ہے ہم لوگوں کو تو آپ اُسی حساب سے اپنا کرایہ بتا دیجیے تین ہزار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ کم کر دیجیے تھوڑا بٹ لیکن میں نے جو اپنی دوست سے آپ لوگوں کے بارے میں سُنا سُنا تھا تو اُنہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ آ فکس پرائز نہیں ہے کم بھی کرتے ہیں تو اِس لیے آپ کے پاس آئے ہیں آپ تھوڑا کم کر دیجیے بس اتنا ہی کم کرنا ہے اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ہے یہ آنے جانے کا ہے نا اچھا تو صُبح ہم لوگوں کو تو آٹھ بجے سے نکلنا ہے تو اِس سے پہلے آپ پہنچا دیجیے گا ہمارے ایڈریس اچھا ٹھیک ہے پھر پھر بات کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے السّلام علیکم